हम नेपाल जाइत छी आओर नेपालमे हमरा घुमयके बहुत इच्छुक छी जेना लहान भेल गाय घाट भेल ओ सभ हम जाइत छी नेपाल जेना नेपालमे शम्भुनाथ भेलथि पशुपति नाथ महादेव ओ सभ हमरा नीक लगैया जाइत छी हम कहियो काल नेपाल हमर देशकेँ नजदीकमे एहि आओर हम घुरय फिरयकेँ लेल जाइत छी आओर गेलहुँ आ जल्दिये चलि एलहुँ एहिमे हमरा कोनो वीजा तीजा बनबयकेँ काज नहि यऽ हम नेपाल जाइत छी बराबर आबै छी हमरा नीक लगैया बुझलियै आओर हम नेपाल बार बार इच्छा होइया जायकेँ तऽ जाइत छी एक दिन दू दिन रहलहुँ फेर चलि एलहुँ पुनः फेर अयलहुँ हमरा आरकेँ कथा कुटुमैती कयटा रिश्तेदारी नेपालोमे अहि नेपालमे जाइत छी सम्बन्ध सभ अहि कयटा तैयो हम नेपालमे हमरा कयटा अहि

से बिजनेस करै छी